हमरा एगो फकड़ा याद छै बहुत अच्छा लगै छै ई फकड़ा छियै अपना पत्तामे भात तऽ पड़ोसियो पकड़ै हाथ एकर मतलब कि अगर अगर तोरा पासमे अगर तौं खाना खा लेै छौं तऽ खाना पीना खा लै छऽ तऽ तोरा सब पुछतौ खाना उना नइ पैसा वैसा नहि तऽ कोइ नहि पुछतौ एकर मतलब इएह होइ है एकर मतलब आरो अगर तोरा नोट्स बन्हेल रहै छौ तऽ दोस्त सब बड़ी मानतो कोई ने देतो ने पुछतो यही फकड़ा छियै अपना पत्तामे भात पड़ोसियो पकड़ै हाथ एकरो मतलब यही है कि अगर तोरा लग खाना सब कुछ छौ तोरा पुछतो पड़ोसी दोस्त सब अगर तोरा नहि छौ तऽ कोई ने पुछतो यही एकरो मतलब है बस